पेंटिंग शुरू करण लाइ मां प्रकृति जो इस्तमाल करदी आहियां छोकि प्रकृति असांखे इलाही इ ॾींदी आहिन जंहिंजी पेंटिंग करण जी असांखे प्रेरण मिलदी आहिनि जीअं प्रकृति असांखे एॾा नमुने जा पेड़ गुल फ़ल ॾिना आहिनि इन्हनि प्रकृति जी सौंदर्य जी स असांखे इलाही प्रेरणा ॾींदो आहे सुठी सुठी चित्रकारी करण जे लाए सुठी सुठी पेंटिंग करण जे लाइ प्रकृति में इलाही शयूं आहिनि जो असांखे बार बार प्रेरित कंदियूं आहिनि सुठी पेंटिंग करण जे सुठे नमुननि जा चित्र ठहाइणनि जी